असांजे शरीर में घणा ई अहिड़ा वात वग़ैरह तत्व हूंदा आहिनि त हिननि तत्व जेके हुंदा आहिनि इहे घटि करणु लाइ असांखे योगा करणु खपे ऐं योगा सां असांजो शरीरु जेको आहे उहो स्वस्थ रहंदो आहे जीअं अॼु कल्ह जे ज़माने में माण्हू झिम था कनि पर योगा जेकी आहे उहा सभिनिनि खां पुराणी एक्सरसाइज़ आहे ऐं इन योगा करणु सां असांजो जेको शरीरु आहे उहो सॼो सुठो स्वस्थ रहंदो आहे जीअं असां कोई प्राणायाम कंदा आहियूं जीअं स स साहु अंदरि साहु ॿाहिरि कढणु त हिनसां असांजो जेको आहे स जेकी साह वारियूं नलियूं आहिनि या साहु खणणु वारो असांजो सॼो अ सिस्टम आहे उहो ॾाढो चङी तरह रहंदो आहे ऐं योगा करणु सां जेकी असांजो उमिरि बि सुठी रहंदी आहे या असां पंहिंजे हलंदड़ हलंदा आहियूं जीअं असां वॾी उमिरि में जेके असांखे परेशानियूं ईंदियूं आहिनि उहे बी घटि थींदियूं आहिनि